ये पनीर बनेगा बढ़िया गाय का दूध मँगा लो ओ दूध को ओ दूध को फाड़ दो फाड़ने वाला आता है दूध के फाड़ फाड़ के अरे उसके कपड़े में रख दो छान दो पहले कपड़ा में छान के उसके गहुँची से दबा दो दबा देने के बाद में वह जम जाएगा जम जाने के बाद उसको चाकू से काट दो काट के अपना तेल डाल के तेल में तल दो प्याज काट लो लहसुन काट लो मिर्चा काट लो सब सामान जुटा लो उसके अपन डाल के उसी में तल दो तल के चला के उसके बाद मसाला डाल दो मसाला डाल के अपन हिसाब से पानी डाल दो पनीर बन जाएगा अगर रोटी बनाना है तो आटा मँगा लो उसको चाल दो चाल के और पानी डालकर सान दो हिसाब से सान के आपन चौकी बेलना पर रोटी बना के तवा पर डाल दो तवा पर डाल देगा तो रोटी तैयार हो जाएगी उसको अपना करिए मन लगाकर हो जाएगा इस तरह करना है इसको कर लें

आलू बैंगन का सब्जी उसी तरह आलू को छील दो छील के उसको काट दो काट के सब मसाला रख लो प्याज लहसुन छील के रख लो फिर अपन रखने के बाद में अपन सब तेल डालो तेल डाल के ओमे उसमें आलू बैंगन डाल दो वो भूँज दो उसको खूब भूँजने के बाद में आपन उसमें तेल मसाला सब डाल दो डालने के बाद में वह तैयार हो जाएगा पानी हिसाब से डाल दो हो जाएगा सब्जी अगर पूरी छानना है तो पूरी छान लो रोटी बनाना है रोटी बना लो तो बन जाए इसी तरह बन जाएगा और बनाना है तो उसी तरह चावल रख दो कूकर में धोके धो चावल में चावल को धो दो धोके कूकर में डाल दो और उसके चार उंगली ऊपर से चावल के चार उंगली ऊपर पानी रहने दो उसके उसके बाद उस कूकर को बंद कर दो उसमें दो से तीन सीटी आने दो लेकिन इसके बाद तो चावल पक जाएगा तो उतार के उसको खोल दो चावल बस बन जाएगा वह बनाने का तो उसका यही तरीका है बन जाएगा भाई बनेगा क्यों नही

हाँ खिचड़ी बनाना है तो चावल रख लो दाल रख लो उसको भूँज दो उसको टमाटर काट लो आलू काट लो मिर्चा अदरक काट लो सब उसी में डाल दो सब एक में डालकर नमक डाल दो हल्दी डाल दो कुल पक जाए कुल डाल के अपन कूकर को बंद कर दो पानी ज्यादा डाल देना उसमें पक जाएगा तो ओ तो उसके बाद खुद ही सीटी लग जाएगी सीटी लगा देना हो जाएगा बस खिचड़ी बन जाएगी